हॅलो संजू कॅब सरवीस न्हय हांव काणकोण साकून निलेश उलयतां काल म्हाका तुमच्या कॅबान एक मातसो वायट अणभव आयलो ताजे खातीर तुमकां हो कॉल केला हांवें जालें अशें हांंव रातचो साडे आठांक सुमार म्हज्या ऑफिसांतल्यान भायर सरलो आनी हांवें तुमच्या एजंसी थ्रू एक कॅब मागयली बूक केली आनी ती कॅब आयली आनी तातूंत ड्रायवर आशिल्लो महेश यादव म्हणून हांव कॅबांत बसलों आनी पळयल्यार ताणें मास्क घालूंक नाशिल्लें आतां कोविडाचे कांय कोवीड आशिल्ल्या कारणान कोविडाचे कांय निर्देश सरकारान केन्ना साकून लागू केल्ले आसात

कोवीड काळांत एकामेकांक कोविडाचो संसर्ग जावचो न्हय हाचे खातीर कांय नेम अटी लागू केल्ल्यो आसात आनी ताच्या अंतर्गत मास्क घालप कॅब चलयतना खंयच्याय ड्रायव्हरान न चुकता मास्क घालप हें सामकें कंपलसरी आसा पूण काल तुमचो जो ड्रायवर ताणें मास्क घालूंक नाशिल्लें म्हाका तें खंय तरी खटकलें म्हणून ताका हांवें विचारलें की तुवें मास्क कित्याक घालूंक ना म्हणपाक लागलो सॉरी सर आपूण मास्क विसरलो घरा कडेन आनी ताका लागून आपणें घालूंक ना पूण म्हाका खंय तरी ताचो जो ताची जाप जी आशिल्ली ती खंय तरी म्हाका पटूंक ना कारण आमी कोणाचे तरी जीवा कडेन खेळटात असो ताचो एक असो एक

कितें म्हणटात ताका कोणा कडेन जीवा कडेन आमी खेळूंक कोंताक येना कारण कोवीड काळ काळ आशिल्ल्यान पोस्ट कोवीड काळ आशिल्ल्यान कोणाकूय ताची लागण जावं येता आनी अशे तरेन निश्काळजीपणान मास्क घालनासतना राविल्ल्या कारणान लोकांक त्रास जावं येता म्हाका तें खटकलें म्हणून हांव तुमचे कडेन ही कागाळ करूंक सोदता की ताजेर मातशी तुमी कारवाय करची एक ताका खर निर्देश परत एक फावट सांगचो ताका की ह्यान फुडें ताणें मास्क कंपलसरिली न चुकता मास्क घालचेंच मागीर ती प्रवास ल्हान आसूं वा व्हड आसूं केदोय आसूं मास्क कंपलसरी सक्तीन घालचें आनी एक कागाळ आशिल्ली त्याच कॅबा संदर्भांत त्या कॅबांत हांवें नोटीस केलें हांवें पळयलें की ताणें नितळसाणेच्या संदर्भांतल्यान ते कॅबीचेर दुर्लक्ष केल्लें खुबशे दीस जाले दिसता की ती कॅब तो परत परत वापरतालो सॅनीटायज करनासतना वा ती धुयनासतना वा नितळ करनासतना फाटल्यान हांव ज्या शिटार ज्या सिटार बशिल्लो तशेंच सकयल चिप्साची कांय रेपर्स पाकिटां खाली पाकिटां पडिल्लीं तशें चिप्साचे कुडके आशिल्ले सिटां निवळ नाशिल्लीं ताणें तीं धुवंक नासतलीं सॅनीटायज करूंक नासतलीं निवळ नाशिल्लीं परत हेंच नितळसाणेच्या गायडलायन्स अटी ह्या नुसार नेमा अनुसार ताणें तीं आपली कॅब निवळ दवरप ताजें काम आशिल्लें पूण ताणें तें केलें ना हांवें ताका ताजेरय प्रस्न केलो तो मातसो म्हजेर चिडलोय बी बेजार आयलो ताका हांव प्रश्न विचारतां म्हणून एक अर्द्या वराची अर्द्या वराचो तो प्रवास आशिल्लो ताका खंय तरी दिसलें हांव चडूच कितें तरी ताका विचारता हांव मागीर ताका चड कांयच विचारपाक गेलो ना हांवें म्हणलें हांव तेन्ना ओगी रावलों मागीर जेन्ना रेटींग दिवपाचो निमणे कडेन रेटींग दिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें ताकां सांगलें हांव बाबा तुका रेटींग कितें म्हूण दिवं फक्त हांव एक ताका पांच स्टारांतलो एक स्टार ताका हांवें रेटींग दिलें कारण ताजी ड्रायवींग बरी आशिल्ली बट पूण बाकीच्या गजाली कडेन नितळसाणी कडेन ताचो सामको दुर्लक्ष जाल्लो उपकार करून तुमी ही म्हज्या ह्या कागाळीची दखल मुजरत घेवची आनी त्या कॅब ड्रायव्हराक सांगचें ताका निर्देश दिवचे परत ताणें मास्क वापरचें ताणें आपली कॅब निवळ दवरची कारण अशे तरेन तुमच्याय एजंसीचें नांव तुमच्या कंपनीचें नांव खंयतरी इबाड जावं येता अशे तरेच्यो कंप्लेंट परत परत आयल्यो तुमकांय बी त्रास जावं येता ताजो एक नागरीक म्हणून एक सतत प्रवास करपी मनीस म्हणून एक म्हणून हांव तुमचे कडेन ही कागाळ करतां उपकार करून ताचेर तुमी कारवाय करची आनी फुडारांत अशे तरेची चूक ताचे कडल्यान घडची ना हाची दखल घेवची थँक्यू देव बरें करूं